ہمارے آس پاس کے اے ٹی ایم ہیں تو لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جب ہم کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نقدی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اسی وقت جو ہے ہم کو چیلینجز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کبھی ہمیں اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے گئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کبھی مشین خراب ہو جاتی ہے کبھی اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے کبھی ہمارا پاس ورڈ غلط پڑ جاتا ہے کبھی ہمارا پن کوڈ نہیں آتا ہے بہت سے چیلینجز آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور جس وقت ہم کو شدید پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کو نہیں مل پاتے تو اس اس مشین کے لیے ہم کو کسٹمر کیئر سروس سے بات کرنی پڑتی ہے اور اگر وہ وہ بھی نہ یہ سب کر پائے تو ہم کو اپنے بینک سے بات کرنی جہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہے جہاں سے ہمارا اے ٹی ایم آ آتا ہے اے ٹی ایم کارڈ تو وہ بینکس کو ہم کو شکایت کرنی پڑتی ہے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اگر وہ بھی نہ سنیں تو ہم کو خود جا کے کسٹمر کیئر سے بات کرنی پڑتی ہے بینکس بینک والے سے بات کرنی پڑتی ہے تاکہ جو ہمارا جو پرابلم ہے جلدی سے جلدی اور ہو جائے اور ہم کو وقت پہ اپنا ضرورت ہے اس وقت پہ ہم کو اپنے پیسے اور نقدی رقم مل سکے